जोंनि ओनसोलाव सोरबा सोरबा गावजों गावनो एना एनि जानायनि जाहोना जाहैबाय बिसोरो हाखौ जेनेबा बे मानसिनि हाखौ फानखुमानानै सोरनोबा खोन्थानांगौखौ सोरनिखौबा हा फानखुमालायनाय जायो बिदियावनो एना एनि जायो बेयाव गरिबनि साख्रिनि खोथा फैया आरो गावबो खेल लालायिआव गावजोंगाव एना एनि जालायो एखनबा हा आलि खोनायफोरावबो दावराव दावसि जालायो बिदिनो ओरै सिदा जायाबा समान जायाबा सिमनाफोरजों थाङाखैबा मानो खेंख्रा खेंख्रि खोदों होननानै बिदियावबो एना एनि जालायो आरो गावजों गावबो एना एनि जायो नायलायनो हायै एना एनि जालायो बिदिनो बे नायनो हालायलायिआ नायनो हायि बे एना एनि जानाया बिदिनो जालाङो आरो गामि ओनसोलाव सोरजोंबा दावराव जाफ्लांदोंबा बिदिनो मैगं थायगं फाननायफ्राव बिनि जायगायाव बे सेदोंबा बिदियावबो एना एनि जालायो गामियारि ओनसोलावबो आरो टाउन ओनसोलफ्रावबोथ' गावजोंगाव गारि सालायनायाव एक्सिदेन्ट जालायोबा खम बुलायनाय बुसिनाय जायो दावराव दावसि जालायो एना एनि जालायो नायनो हालायि जायो आरो बेखौ नुबा बे एरखेलायनाय बेखौ बुबा बे रायलायलायि जायो एना एनि बिदि जायो आरो बल जोनायफ्रावबो जानला मानला जोबा गावजों गावनो फाउल जालायोबा जानला मानला बुलाय सुलाय जालायो बेजों बे एना एनि जानानै बे रायज्लायलायि जायो आरो गावखौ गावबागाव खेल लायलायि जायो गासिबो खेल लालायलायि जायो आरो बे खेलाफोराव बिदिनो जायो